शेयर बजार मे हमरा इएह कहनाइ छै कि कोनो तरहके ट्रेक्समे जानकारी जकरा नहि छै उ कोइ भी तरहके जोखीम नहि उठेतय जोखीम नहि उठेतय तऽ ठीक रहतय ओकरासँ बचयके लेल इ अपन सुरक्षा करना चाही शेयर बजार एक प्रकारके बजार छियै जकरामे कि लोक लैपटॉपसँ काम कए सकय छै डिजिटल से इस्तेमाल करि सकय छै कोनो कोनो भी प्रकार के बारेमे नहि अथी करले छै अइसँ बचयके लेल इ अपन सुरक्षा स्वयं करना चाही हमरा इएह कहनाइ छै जे सब बचिके रहब भीड़ भरक्कामे नहि जाइ भीड़ भरक्कासँ दूर रहय गाड़ी बस ट्रेनसँ सतर्क रहय कोइ भी ड्राइवर छै कोइ भी चालक छै बढ़िआँसँ चलाबय ताकि अपन जान ओकरा खुद सुरक्षा रहय ई बहुत जोखीमवला काम छै